में सनान लगेआ कि साढ़े इद्धर ब्याह् कि'यां होंदा कुड़ी मुड़े दा जि'यां कि किश ते होंदे जेह्ड़े अपनी पसंद दे करदे ऐ लेकिन किश होंदे ऐ जेह्ड़े घर आह्लें दा पसंद दे करदे न ते सबतो पैह्लें उंदा जेह्ड़ा मिलना होंदा जिसी आखदे आक्खा अस रिंग सैरामनी आखने होन्ने इ'यां डोगरी डोगरी च ते पता नी केह् आखदे इन्नी नालेज निं ऐ ते बोलदे ऐ कि रिंग सैरामनी करनी ऐ ते फिर मिलदे फिर उंदा ब्याह् जेल्लै कोई इक तरीक चुनदे न ओह् कि हां इन्नी तरीक इं'दा ब्याह् होना ब्याह् दे बिच्च सबतों पैह्ले जेह्ड़े अपने जेह्ड़े रिश्तेदार होंदे ऐ उ'नें बलांदे ऐ रिश्तेदारें बलाई बलुईयै सारे मुड़े आह्ले रिश्तेदार बी बलांदे फिर जिसलै इक सगन होंदा जेल्लै सगन ते कुड़ियें कुड़ी आह्ले जंदे न सगन लेई लेकिन कुड़ी निं जंदी कुड़ी आह्ले जंदे न सगन लेइयै जेह्ड़ा बी उ'नें देना होऐ अपनी कुड़ी गी उंदे घर ताईं कोई दाज दूज बगैरा कुछ बी देना होऐ ते ओह् लेइयै जंदे न फिर ओह्दे जां तो अगले दिन गी नेईं तां इक दिन तो बाद फिर मुड़े आह्ले राती जंदे न किश जेह्ड़े किश च दिनै जंदे न बरात लेइयै ते किश च राती जंदे न ते जेह्ड़े राती जंदे फिर मुड़ा लै औंदा सबेरे पूरा जेल्लै बरात बरूत खाइयै बापस आई जंदी लेकिन मुड़ा किश लोक थोह्ड़े उद्धर रौंह्दे न ते ओह्दे बाद च बेद बूद बगैरा होंदी ऐ जेह्ड़े स बचन बूचन देने होंदे ओह् दिंदे बादे बूदे करदे कि में एह् करगी मैं एह्दे खलाफ निं जाह्गी ओ ऐ बो ऐ फिर सबेरे डोली दा टैम होंदा फिर डोली च ओह् आह्नदे न फिर घर आइयै फिर तो जां डिनर करदे न जां लंच करदे न ओह्दे बाद फिर अपनी ओह् पूरा जेह्ड़ा ब्याह् आह्ली लाइफ जेह्ड़ी जिन्दगी होंदी ऐ ओह् पूरी खुशहाल करियै जींदे न